मैंने जो प्रोडक्ट ऑडर किया वह मुझे रिसीव नहीं हुआ पर आपका जो ऐप है उसपर दिखा रहा है कि वह मुझे मिल चुका है सो यह आपकी कम्पनी या फिर आपकी कह सकते हैं सिस्टम आपके काम का निगेटिव पॉइंट है कि आपने अच्छे से काम नहीं किया और आप अपने सिस्टम पर दिखा रहे हैं कि यह प्रोडक्ट मिल भी चुका है आप कस्टमर के साथ फ़्राडिया काम कर रहे हैं सो अपना जो सिस्टम है उसमें सुधार लाइए मेरे समान को मेरे पास सही समय पर सही टाइमिंग पर पहुँचाइए और अपने जो काम करने का सिस्टम है उसको अच्छा करिए बेहतरीन करिए ताकि आपकी आगे चल के कम्पनी अच्छा ग्रोथ करे अच्छा डेवलपमेंट करे और आपकी एक कम्पनी एक ब्रैंड में चेंज हो और कस्टमर को सेटिस्फ़ाई करिए कस्टमर जब सेटिस्फ़ाई नहीं रहेंगे तो यह आपके लिए फ़ीडबैक अच्छा नहीं है सो पहले प्रोडक्ट को पहुंचाइए फिर अपने सिस्टम पर चढ़ाइए कि प्रोडक्ट पहुंच चुका है सो अपने कस्टमर तक वह प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीक़े से पहुंचाइए